हां मां पर्यटक सां ॾाढी ॻाल्हियूं कयूं आहिनि जीअं असां ट्रावलिंग कंदा रहंदा आहियूं इन लाइ असांखे पर्यटकनि जो ॾाढो पतो अतो पतो मिलंदो रहंदो आहे हिकु पर्यटक हुयो असांजो पंजाब में पंजाब लाइ असांखे उहो ॿुधाए पियो उहो असांजे हिते सूरत घुमणु आयो हुयो त असांखे हुन पंजाब लाइ ॾाढे शयूं ॿुधाई हुई जेके असांखे ॾाढे वणियूं हुयूं पंजाब में झूलता मीनारा आहे हुन जी ॻाल्हि असांखे ॿुधाई हुई जेकी मूंखे ॾाढी वणी हुई झूलता मीनारा में असां गुरूअ जी अरदासि कंदा आहियूं तेॾीमहिल त अरदासि करे उनखां पोइ असां जॾहिं गुरू जी पुकार लॻाईंदा आहियूं तेॾीमहिल हूअ मीनार हिलंदी आहे हुनजो नालो हिन लाइ झूलता मीनार रखियलु आहे हूअ असांखे हुन पंजाब जे पर्यटक ॿुधायो हुयाईं हुन खां पोइ ताईं सभु मां सूरत जी ॻाल्हि हुन खे ॿुधायांसि त सूरत में हिकु क न कांतेश्वर महादेव जो मंदरु आहे हुते खाली टे पन ई पीपल जा टे पन ई हूंदा आहिनि हिकु पनु किरे त हुन में चौ चौथों पनु अचे त टियों पनु किरी पवंदो आहे हुन जी महानता ॾाढी आहे होॾे कुरुक्षेत्र जे पासे में आहे होॾे राम पा राम पांडव पंहिंजो वास बि कयो आहे हुते ब्रह्मा विष्णु महेश व हीए टे ई पता हूंदा आहिनि होॾे टियों चौथों पतो अचे त हिकु पतो अची हेठि किरंदो आहे होॾे हज़ारो साल पुरानो हीउ मंदरु आहे जंहिंजे बारे में मां हुन खे ॿुधायो हुयोमांसि